हाँ बोलिए कौन सा चप्पल चाहिए अच्छा अच्छा तत्काल तत्काल मे तो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो अभी तो बरसात है नहीं तो गर्मी के लिए लेना चाहिए तो जो काटा वाला ये रेहता है वो चलेगा कलर तो उसमें बलैक आता है चप्पल मे कलर रहता है वइ सब ना इसमें उतना है बे कलर मे थोड़ी

हाँ होगा वाइट में है वाइट है ओरेंज है बलैक है बुलु है ठीक है कितना साल बच्चे का चप्पल चाहिए अच्छा ठीक है उसका एक सौ साठ रुपये आएगा

अच्छा उसमें कैसा चाहिए अच्छा व तो रोज मे चलेगा अच्छा उसका देने वाला बात है तो उसका एक सौ अस्सी रुपये पड़ेगा

वाटर पुरुफ़ का कलर बहुत कम मिलता है एक दो तीन कलर है

हाँ वही हाँ हाँ अच्छा ठीक है और कौन सा चाहिए एरटेल में दी अच्छा ठीक ठीक है